मुंहिंजो ख़ासि किताबु सिंध जंहिंजो नालो ई सिंधीअ सां थो शुरू थिए कीअं असांजे वॾनि केॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं कीअं असांजे अंदरु अॼ बि आत्मविश्वास क़ाइमु रखी विया आहिनि उणिवीह सौ सततालीह अगस्त में जॾहिं उन्हनि खे आज़ादी मिली मां त अॼ बि सोचींदी आहियां जेॾी महिल पढ़ंदी आहियां हिननि पंहिंजे आज़ादीअ जो जशन मल्हायो हूंदो की न पंहिंजे विछोरे जो दुख कीअं हुननि सॼो पंहिंजा जर जेवर छॾे करे वरी पंहिंजे नई ज़िंदगी जी शुरुआत कई कीअं पंहिंजे हिन दुख खे विसारे करे पंहिंजे अगले जीवन खे विसारे करे नए जीवन जी शुरुआत कई हुन जे करे अॼु असांजे अंदरु हिकु अलॻि आत्मविश्वास आहे अॼ बि सिंध जो किताबु जेॾी महिल पढंदी आहियां मां मूंखे हीअं महसूस थींदो आ ॼाण अॼु मां पंहिंजनि वॾनि सां गॾु वेठी आहियां उन्हनि खे आखियुनि सां ॾिसां थी उन्हनि खे मां अॼु महसूसु कयां थी पई सिंध सिंधियत सिंधियत त सिंध पूछी पूछी वर वर करे पूछे माण्हू सिंधी केरु मां त सॾु करे अॻियां अची करे चवंदी आहियां मां सिंधी